नमस्ते बोलिए बोले ठीक है बच्चे का कि श्याम का बच्चे का शादी के लिये कि मुंडन के लिये कि विवाह के लिये

हाँ बोलिए अच्छा

अच्छा अच्छा ठीक है कैसे नहीं मिलेगी जो जो हिसाब किताब होगा हम लगा देंगे लाईए तो दीजिए हिसाब किताब में हम लगा देंगे जो हिसाब किताब कीजिएगा हम कर देंगे हाँ तो हम हिसाब किताब में लगा देंगे जो होल सेलर का होगा चाहे जो छउग होगा वह लगा देंगे उसमें क्या दिक्कत है बच्चे का जो एक दो साल का होता है एक साल का और तीन साल के ऐज के ऊपर है ना हाँ हम तो लगाए हुए हैं दुकान सिल किए हुए हैं ना

हाँ हाँ जो बच्चे का देखिए जैसे जन्म दिवस पर लोग मनाते हैं फलना चिलना करते हैं यह सब यह सब काम भी होता है जो जिसमें जो सामान लेना है वह लीजिए हाँ हाँ जब हम बेचते हैं हम हेल्थ हम हम होल सेलर हैं रिटेलर दुकानदार हैं आपको जितना लेना है हाँ हमको बेचना है अब आईएगा दुकान में समान तुमान दिखेगा सारा व्यवस्था की भी हम कर देंगे आपका आईए ना हम हम बहुत हम बहुत कस्टमर को वापस नहीं करिए हैं हिसाब किताब में लगा देंगे सारा सामान मेरे पास है सार सामान लेबलेबुल है हम छोटे बड़े बच्चों सब के लिए रखे हुए हैं हाँ करीब द साल दो साल पाँच साल दस साल के बच्चे सबके लिए है जैसा सामान चाहिए वैसा सामान मिलेगा हाँ छोटे बच्चे के साल दो साल तीन साल बच्चे के लिए हम हिसाब किताब में बेचते हैं आईए रिटेलर हैं हम हम रिटेलर हैं और होल सेलर हैं आप जैसा माल दिए यहाँ सारा समान रखबे जैसा माल दीजिएगा वैसा हम देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं है आप तो हमारे पुराने कस्टमर हैं आप पुराने कस्टमर आप तो मेरे यहाँ तो बराबर आते हैं आप बराबर ले जाते हैं तो इसमें कहने सुनने की बात क्या है हम जैसा जैसा जैसा दाम दीजिएगा वैसे हम देंगे हाँ तो उसी में उच उसी में ऊँच नीच करके हम पैसा करके हम आपको दे देंगे उसमें क्या दिक्कत है आप हमारे पुराने कस्टमर हैं आप बराबर में दुकान से ले जाते हैं सामान इसमें क्या दिक्कत है अरे दूसरे को देते हैं ज़्यादा दाम को कम में देंगे अच्छा हाँ ठीक है आईए कल आईए दुकान पर देखा जाएगा हम कर देंगे हिसाब किताब